नमस्कार हम एक नया टी वी खरीदने का योजना बना रहे हैं जिसमें मॉडल पर विचार हो रहा है कि कैसे टी वी को खरीदा जाए किस मॉडल का टी वी खरीदा जाए तो मेरे विचार से जो अभी के दौर में जो है थोड़ा अच्छा मॉडल टी वी चाहिए लुकिंग अच्छी होनी चाहिए और उससे टी वी में जैसे मान के चलिए कलर भी अच्छा होना चाहिए टी वी का टी वी के साथ है रिमोट होना चाहिए और टी वी इस तरह का होना चाहिए जिसमें फ़िगर जो है पिक्चर जो है देखने में अच्छा लगे टी वी तो आजकल हर घर का जो है ऐसा हो गया शौक हो गया हर घर के लोग रखना चाहते तो हम भी सोच रहे हैं एक टी वी खरीदें हैं ना जिसमें हम कि उस टी वी का जो आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कलर थोड़ा अच्छा होना चहिए है ना रेड कलर में होना चहिए साउंड उसका स्पीकर भी बढ़ियाँ होना चहिए जिससे आवाज थोड़ा जो है ये अच्छा हो गुमज के साथ आवाज होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ है आवाज के साथ उस उनका मतलब बॉडी भी थोड़ा मज़बूत क्वालिटी का होना चाहिए ताकि जल्दी मतलब जो है खराब ना हो ऐसा टी वी लेने के विचार में हैं ना जो चीप इन्वेस्ट यानि कि थोड़ा सा कम रेट में भी अच्छा सामान होना चाहिए है ना जैसे कि न बड़ा वाला टी वी खरीदने का ये हो रहा है कल्पना कर रहे हैं और इसका जो है जैसे माने चलिए स्मार्ट टी वी का विशेषता ये होना चहिए कि उसका फ़िगर जो है थोड़ा सुन्दर क्वालिटी का साफ और फ्रेश दिखना चाहिए बहुत टी वी में होता है कि वो जो है सही से पिक्चर दिखाई नहीं देता है तो इसलिए उसमें ऐसा पिक्चर चाहिए जोकि फोटो साफ साफ दिखाई दे और ठीक से चले कलर मतलब वाला टी वी होना चाहिए आजकल तो कलर टी वी ही चलता है तो ऐसा टी वी खरीदने पर हम विचार कर रहे हैं तो यही निर्नय ले रहे हैं कि हम टी वी खरीदें और टी वी कैसा होना चाहिए तो टी वी बढ़ियाँ होना चाहिए देखने में अच्छा होना चाहिए आवाज अच्छी होनी चाहिए साथ ही साथ रिमोट कण्ट्रोल होना चाहिए उसके बाद टी वी में जो है फिर आपको जैसे मान चलिए आज कल ये न्यूज़ खबर समाचार ये चैनल जो मतलब देते हैं टी वी में जैसे मैच होता है या जो है औ कोई न्यूज़ वगैरह होते हैं या मनोरंजन के लिए जैसे फिलम देखने का काम उसके बाद में मतलब कई ऐसे मनोरंजन हैं जिसे बच्चों के साथ है उस टी वी के साथ जो है थोड़ा सा मनोरंजन हो बच्चों को भी देखने में आनंद आए पूरे परिवार मिल करके देख सकते हैं इसी तरह का टी वी हमको मतलब खरीदने का रुचि रखते हैं उस श्रेणी का टी वी होना चाहिए जानदार होना सुन्दर होना चहिए और चमकीला होना चाहिए